دیكھیے میں نے ایک بار ایک شاپ سے ایک دوكان سے جو ہے ایک جیكٹ خریدا تھا اس جیكٹ كا كلر مجھے اچھا لگا تو میں نے خرید لیا میں نے دوكاندار سے اس كی قیمت معلوم كی تو اس نے پان سو روپے كی قیمت بتائی میں نے كہا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے آپ یہ پیک كر دو لیكن جب میں گھر پہنچا اور گھر پہنچ كر میں نے بیوی كو دكھائی تو میری بیوی دیكھ كر كہنے لگی كہ یہ كتنی بیكار جیكٹ ہے آپ تو بس كلر كے حساب سے لے آئے لیكن یہ بالكل ہی كپڑا اس كا ٹھیک نہیں ہے اور یہ زیادہ دن نہیں چلے گی اور یہ اتنی مہنگی ہے پیسوں كے حساب سے یہ پانچ سو روپے كی نہیں یہ سو روپے كی جیكٹ ہونی چاہیے تھی سو ڈیڑھ سو روپے كی اس سے زیادہ نہیں اس كی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور آپ بالكل بیكار جیكٹ لے كر آ گئے تب میں نے اس كو جو ہے دیكھا تو میں نے سوچا كہ ہاں یہ تو واقعی میں بہت بیكار جیكٹ ہے جب میں نے اس كو پہنا تو مجھے ان كمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا اور اس میں جو ہے كپڑا بھی كوئی اتنا خاص نہیں تھا نہ زیادہ موٹی تھی بلكہ بیكار تھی میرے حساب سے لیكن جب میں میں نے اس وقت جلد بازی میں لے لی تھی دوكان سے بس كلر دیكھ كر كے لیكن جب میں نے گھر آ كر پہنی اور اطمینان سے اس كو دیكھا تو واقعی میں وہ جیكٹ اتنی بیكار تھی اتنی بیكار تھی كہ آج تک میں نے ایسی جیكٹ نہیں خریدی ہوگی